ایک سو اٹھائیس پندرہ ہزار پچیس ہزار سات سو اسی ایک لاکھ پچیس ہزار تین سو نوے چھ لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو اسی